हॅलो नमस्कार म्हाका ये एक मनशान सांगलेलें की तुमगेलो फोक डान्स आसा ग्रूप आसा म्हण जाल्यार म्हाका तेजें रेकाॅर्डींग करपा आसा हांव म्हाजे बद्दल मात्शें सांगता हांव महाराष्ट्रांतल्यान आसा कोल्हापूर सिटींतल्यान म्हाका व्हिडीयो तेचो तयार करपाक जाय सो म्हाका मात्शें तेजे बद्दल म्हायती दितात तुमी कितें कितें करतात तें आं आमी आयताराक सांजचे पाचांक अशें येतले हय हय जाता आं

फ फरक आसता आं तुमी आनेक आनी एक सांगू शकतात की थंय लायटीचो सोर्स बी आसा न्ही

बरें थँक्यू येतात बरें